آج کے دور میں زبانوں کے بہت سارے مرحلے چل رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں جس زبان کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اس زبان کی زیادہ برچسپ بڑھ گئی ہے خاص طور پہ دیکھا جائے تو اردو زبانوں کو سبھی لوگ چھوڑنا پسند چھوڑنا اسٹارٹ کر دیا ہے جوکہ یہ اچھا نہیں ہے اور اردو ایسے میں ختم نیست و نابود ہوتی چلی جائے گی خاص طور پہ ہم سبھی کو دھیان دینی چاہیے کہ اردو کا زیادہ سے زیادہ شبد ان کے الفاظ یوز کریں جن سے کہ ہماری زندگی زندگی میں اور ہم سبھی ان کے بارے میں زیادہ جان سکیں اور ہم سب کا کام آسان ہو سکے اور اردو زبان کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے آس پڑوس بھائیوں بہنوں سبھی کو اس کے بارے میں بتائیں اردو کو چھوڑنی نہیں چاہیے اردو زبان ہماری زندگی کی اہم زبان ہے بیسٹ بھاشاؤں میں اسے زیادہ بہتر اگر دیکھا جائے تو اردو ہی ہے جس میں کہ زبان کے تحت ہم دیکھیں تو تو اس کو انگلس کہا گیا ہے لیکن ہم سب اگر زیادہ اردو کا اس کا اردو کا زیادہ ہم یوز کرتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا ہمارے زندگی میں ہم ہم سبھی ان کے بارے میں زیادہ جانیں اور سبھی اس کو اس کے بارے میں بتائیں اردو اردو ایک اچھی زبان ہے خاص طور پہ ہم سبھی بھائیوں کے لیے اردو پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے آج کل فیسن کی دور میں کافی انگلس پہ زور دیا جا رہا ہے سبھی بھاشا کو سیکھنی چاہیے لیکن خاص طور پہ اردو پہ زیادہ دھیان دینا چاہیے اردو ہمیں ہمارے جیون میں ایک رنگ گھول دیتی ہے یہ ہمیں اچھا بیاں کرنے کے لیے کہتی ہے اردو کے ذریعے سے ہی ہم اپنے کو ثابت کر سکتے ہیں ایک اچھی زبان اردو کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے